जै आंना जेबबो खामानि गैला होनबाथायना आङो बेराद बायदिसिना खालामनानै थानो मोजां मोनो आरो आङो आङो खामानि गैयाबाथाय मोसायो ओमफ्राय बिदिनो बेलासि जाबा बेरायहैयो आङो लोगोफोरजों बेरायहैगोन ओमफ्राय न'निफ्राय सोरबा बहाबा आलासि जाहैनो नागिरदों नखरनि सोरनावबा थांनो नागिरदों बेबायदिआव थांफायो आङो न'नि मानथिफोरनाव थांनो बेराद मोजां मोनो आङो माने खुरमाफोरनावल' आरोना मानि खुरमाफोरखौ गोमाजानो बायो आङो ओंखायनो आङो बिसोरजों न'नि आइ आबामोनजों थांफानानै आलासि जाहैफायो ओमफ्राय बिदिनो आङो ओरैनो थानाय समाव रिल्स नायगोन आङो रिल्स नायनानै मोसागोन आङो मानि मोसानो बिराद मोजां मोनो नालाय आङो आङो रिल्स नायै नायै रिल्स बानायो ओमफ्राय इउकोलेले दं आरोना बे इउकोलेलेखौ आङो दामनो जा प्रेकटिस खालामबाय थायो दासो एसे एसे रोंहांदों आङो बारा बारा दामनो रोङाखै ओमफ्राय बेबादिनो आङो सम समथ' जुम्बा डान्स एरिया बेफोरखौबो मोसायो आङो मानि इन्टारेस्ट मोनो आरोना मोसानायखौ मोसाफानो जै नायबाथाय आङो जेखखुनु जायाना गान गानफोर खोनाबा माबा मोनसे सोरबा गान दामदों होनबाथाय गानजोंनो मोसाफानो गोसो जायो आङो